ایک وقت کی بات مجھے یاد بھی آج ہے مجھے ایک کام ملا تھا جس میں مجھے اُردو کے کچھ پیجیز کے اوپر پڑھنا تھا اُنہیں بولنا تھا کالج میں ایک جو ہے جو ایک بھاشن ہوتا ہے لوگوں کو آپ کچھ کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایک تقریر کرنی تھی کسی موضوع کے تحت اور بولنے میں مجھے بہت زیادہ وہ ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کیوں کہ میں نے کبھی بھی کسی اتنے سارے لوگوں کے سامنے کبھی کچھ بولا نہیں تھا اِس لیے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ اگر آج میں ڈر گیا اور میں آج یہ کام نہیں کر پایا تو زندگی میں کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا تو میں نے اِس لیے اُس کو چیلینج کی طرح لیا اور میں نے اُس کو کر کے دکھایا اور جب میں نے لوگوں کے سامنے اُن پیجیز کو پڑھا اور بولا تو سب نے میرے لیے بہت تالیاں بجائیں اور بہت واہ واہی میں نے وہاں لوٹی